हाँ मुझे आस पास के पाँच लोगों के नाम याद हैं रमेश खाती सूरज भान रवि शंकर प्रेम प्रकाश शुक्ला दया राम